अस्पातालै बिच होंदे न ते अस्तालै बिच अगर कोई जा दा ऐ उसी मैंह्गियां बी दवाइयां दिंदे न

कोई गेआ ऐ बड़ी गै अमरजैंसी ऐ ते उसी जां ते लग्ग डाक्टर ऐ गै निं हैन खासकरी लब्भी बी जाह्न ते इन्ना रश होंदा ऐ दिक्खना जेल्लै दवाइयां उ'नें मैंह्गियां देनियां इक बारी केह् ऐ में बमार होई दी ही लेकिन डाक्टर कोल गेई उन्नै दवाई लिखियै दित्ती ते बाह्रा में दवाई लैती लेकिन दवाई इन्नी मैंह्गी दित्ती मतलब दवाई कोई पंज सौ दी दवाई ही उ'नें कोई बारां सौ धोड़ी दवाई बनाई ओड़ी ते डाक्टर इन्ना मतलब एह् निं दिखदे हैन कि अगर पेशैंट बमार ऐ मतलब ओह् बमार ऐ जेह्ड़ा दवाई लै दा ओह्दी बेचारे दी मजबूरी ऐ कोई ते जिन्ने पैसे बनन उन्ने गै लैने चाहिदे लेकिन नेईं डाक्टर लोक नेईं समझदे हैन इक बारी में लैती दवाई मेरी दवाई पंज सौ धोड़ी ही ते उन्नै बारां सौ बनाया घर आह्नियै मेरे भेइया न ओह् मतलब डाक्टर दी शाप ऐ अपनी ते उनें ई दस्सियै ते मेरे भ्राऊ ने दकान पाई दी निक्की नेही ते जेल्लै में उ'नें ई दस्सी दवाई ओह् आखदे कि कि एह् दवाई पंज सौ दी दवाई ऐ पूरी दे मिगी उ'नें दित्ती बारां सौ दी डाक्टर इन्ना धोखा करा दे न इन्ना धोखा करा दे न एह् दवाइयां बी इन्नियां मैंह्गियां देआ दे न ते उ'नें लोकें दा अस्पिटल मतलब इ'यां जाना मतलब सोचियै जंदे न कि जाह्चै कि नेईं जाह्चै केईं गरीबें बचैरें कोल पैसे नेईं होंदे हैन ओह् इ'यै सोचियै नेईं जंदे हैन भाई पैसे नेईं हैन गरीब डाक्टर न एह् अपने ई जिन्ने बी दवाई ऐ इन्ने दी देन ते केह्ड़ा गरीब ऐ जेह्ड़ा घर इ'यां गै मरै ओह् बी जंदा उत्थै लेकिन इ'नें डाक्टरें जेह्ड़े इन्ने दवाइयां देआ दे न लोक गरीब होंदे गरीबें लोकें जाना गै बंद करूड़े दा

आखचै ते सारे डाक्टर इक जेह् निं होंदे न लेकिन किश डाक्टर किक् उनें ई आक्खा दे थोह्ड़ा बहुत सोचना चाहिदा ऐ होरें दे बारे बिच भला नेईं पर गरीबें दे बारे बिच तमलब गरीबें लोकें दो बारे बिच सिस्टम होना गै चाहिदा ऐ एह् भले्आं गै इनें बड़ी गा जादा लुट्टमार पाई दी ऐ इंदे कन्नै हून हून चाह्चै ते हून में दवाई ऐ जेह्ड़ी ओह् में दित्ती बी ऐ ही वापस वापस देइयै फिरी इ'नेंगी दिक्खना पौंदा ऐ अगर एह् पैह्ली गै दवाइयां स्हेई रेट लाया इ'नें ते कु'न एह् इं'दी बेज्जती करने आह्ला ते इं'दी बेज्जती करनी चंगी ऐ करनी पौंदी ऐ इंदी बेज्जती ऐ इ'यां निं सुधरदे हैन डाक्टर भलेआं गै मजाक करियै रक्खे दा इ'नें मजाक अग्गै इ'नें अपना अपना अगर एह् डाक्टर नेईं हस्पिटल बिच अगर एह् इ'नें हस्पिटल बिच बौंह्ना होंदा ऐ ते एह् अपनी अपनी दकानां खोलियै उधर बैठे दे होंदे न अपना सर्कल चला दे होंदे न लोकें कुत्थै जाना लोकें प्राइवेट ते जाई निं सकदे हैन लोकें कुत्थै जाना उ'नें हस्पिटल गै जाना ऐ एह् डाक्टर न जेह्ड़े एह् हस्पिटल छोड़ियै अपना प्राइवेट दकान खोह्लियै प्राइवेट दकानां खोह्ली खोह्लियै उत्थै बेठे दे होंदे न दे ते बैठे दे कोह्लै जां पंज बजे बैठे दे सवेरै बैठे दे हस्पिटल जाए उत्थै कोई डाक्टर निं

उत्थै कोई डाक्टर निं होंदा ऐ दे प्राइवेट लोक बड्डे भलेआं अमीर लोक जिंदे कोल होंदे पैसे ओह् बड़े जंदे न प्राइवेट लेकिन जिंदे कोल नेंईं होंदे हैन बचैरे ओह् घर औंदे न इ'यां गै रौंह्दे न निक्की मुट्टी दवाई खाइयै उब्भी ते हैन कि अस तौले ठीक होचै अस कोह्दे कोल जाना डाक्टर गै निं होंदे उत्थै गै न जित्थै हे डाक्टरें अपनियां दकानां खोह्लियै बैठे दे न थोह्ड़ा बहुत ते डाक्टरें सोचना गै चाहिदा उ'नें अपने बारे च जिन्ना होंदा हा ओह्दे च कोई असें दे